मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली समाज की बदलती ज़रूरतों और मामलों के अनुकूल इसलिए हुई क्योंकि शिक्षा प्रणाली में आज के समय में बहुत से बदलाव देखे जा रहे हैं जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली इस ओनलाइन शिक्षा प्रणाली में बहुत सी चीज़ें ओनलाइन सिखाई जाती है जैसे कि यूट्यूब और अदर वेबसाइट्स के द्वारा और इस प्रणाली के द्वारा आज लोग कई सारे स्टूडेंट्स फ्री में शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं ओनलाइन शिक्षा प्रणाली आज की सबसे प्रचालित शिक्षा प्रणाली है और मध्य प्रदेश मे भी ये प्रणाली काफी आगे जा चुकी है और जो बेटर ट्रेनर एजुकेटर्स हैं वो भी काफ़ी आगे जा चुके हैं डिस्टेन्स एजुकेशन भी लोग प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पे लोग फ्री नहीं होते हैं इसलिए कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी कार्यरत हैं वो डिस्टेन्स शिक्षा प्रणाली का प्रयोग करते हैं ओनलाइन पर शिक्षा प्रणाली का प्रयोग करते हैं यह मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली का बदलाव है